शाळेच्या अभ्यासक्रमा भायर खुबश्यो कार्यावळी जातात खुबश्या तरेच्यो सर्ती जाता खेळ जातात आनी जायतीं इनामां दितात मॅडलां सर्टिफिकेटी आमकां फावो जातात हातूंत हांवूंय वांटेकार जाल्लो आनी म्हाकाय बीन जायती प्रमाणपत्रां आनी मॅडलां फावो जाल्यात